ہمارے بہار میں پہلے زمانے میں نا جب موبائل نہیں ہوتی تھی ہے ٹی وی اور کچھ نہیں ہوتا تھا ٹیلیویژن کچھ نہیں ہوتا تھا تو نا ہم کیا کہتے تھے پہلے نا ایک پردہ کے ذریعے ایک ایک رکورڈنگ ہوتا تھا انہیں سے نا یہ سب فلم دیکھتے تھے یہ سارے گاؤں والے بیٹھ کے پہلے بہت ساری محبتیں تھیں جو سب دیکھتے تھے بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھتے تھے اسی میں کوئی فلم ہو نیا ہو آیا ہو دیکھتے ہیں اب ٹی وی آ گئی ہیں موبائل آ گئی ہے سب اپنے موبائل میں ہو یا ٹی وی میں ہو سب دیکھتے ہیں اور کوئی بھی ہنیمون ہو پٹنہ میں ہو سب اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں جو جنیا نیا نیا جیسے سنم تیری قسم یہ بھی ہے یہ سب نیا نیا جو فلم آیا ہے سب ہم وہاں جا کے ہال میں جا کے دیکھتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں بہت سارے آدمی جاتے ہیں یا گھر میں ہو موبائل میں ہو یا ٹی وی میں ہو ٹی وی میں دیکھتے ہیں آدمی لوگ اور موبائل میں بھی ہو تو کوئی بھی نیا فلم آتا ہے تو سب دیکھتے ہیں اگر کنہیں کے پاس پیسہ ہو تو وہ ہال میں جا کے دیکھتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہ ہو ہم وہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ یا موبائل پہ دیکھتے ہیں